हाँ मैं पाँच संख्याओं को जानता हूँ दस हज़ार दो सौ पचहत्तर एक लाख तीन सौ बानवे और एक दो लाख दो हजार दो सौ पच्चीस पाँच लाख पचहत्तर हजार सात सौ ग्यारह तीन लाख छिहत्तर हजार सात सो बयासी